السلام علیکم جی جی میری جمشید اسٹیشنری والے سے بات ہو رہی ہے پورنیہ ضلع میں جی نہیں مجھے آڈر دینا تھا کچھ سامان اپنے جیسے کہ بیس کینچی چاہیے تھیں سیزر بیس سیزر چاہیے تھیں اور بیس اسٹیپلر اور پندرہ کاپی چاہیے تھیں فیئر والی اور دس رف والی کاپی چاہیے تھیں جی تو ابھی کیا پرائز ہے ان کا ہول سیل میں جی نہیں تو مجھے مجھے اسٹیپلر کو تو اس بار کچھ زیادہ بڑھا دکھ رہا ہے کیونکہ پچھلی بار میں لیا تھا آپ سے تو شاید آپ نے چونتیس روپئے پیس کے حساب سے دیا تھا اس بار آپ سینتیس بتا رہے ہیں جی سر آؤں گا وہ تو ہو ہی جائے گا اور یہ فی الحال آپ نے اس کا کتنا لگایا ہے کینچی کا نہیں بڑی چھوٹی والی ہے اصل میں بچوں کے لیے رہتی ہے نا پندرہ کی اس کا ریٹ بھی آپ بڑھا دیے جی وہی میں کہہ رہا تھا نا آپ پندرہ بول رہے تھے ابھی اور جی سر آپ کی بات صحیح ہے اور چارٹ پیپر بھی آپ کے یہاں ہوں گے اچھا اس کے بھی ہمارا لگوا دیجیے گا قریب پچاس یا ساٹھ لگا دیجیے گا ملٹی کلر میں مکس کر کے اچھا تو پھر اس کا ہمارا لگوا دیجیے گا پچاس پیس تو ہمارا اس کا کیا ریٹ لگائیں گے آپ جی جی نہیں بات صحیح ہے آپ کی خیر وہ تو چھوٹی چیز ہے اس میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ریٹ میں ٹھیک ہے پھر آپ ہمارا یہی سب سامان نکالیے گا پھر میں آتا ہوں پھر ان شاء اللہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے جی ان شاء اللہ چلیے السلام علیکم